سر کیا سویگی سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی سر میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں سہارنپور سے جی سر میں نے آپ کے پاس ایک آڈر بک کرایا تھا اپنا

جی وہ لے کے تو نہیں نکلے نا ابھی تک آڈر

سر ایکچلی بات یہ تھی کہ مجھے اپنا ایڈریس تھوڑا چینج کرانا تھا مجھے تھوڑا کام آ گیا اور مجھے جو ہے دوسرے کمرے پہ وہ ہونا پڑ رہا ہے تو بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ جو ہے جو میرا آڈر ہے وہ میرا ایڈریس چینج کر دیجیے اور اسی پتے پہ میرا لا کے میرا آڈر لا کے دے دیجیے

جی سہارنپور جی سہارنپور پیر والی گلی گلی نمبر پانچ اوکے سر اوکے